हमरा सभकेँ स्थानीय खेल लूडो सभसे जादा प्रसिद्ध यऽ किआकि लूडो घरमे शान्तिसँ आरामसँ बुजुर्गो आदमी रहैए बच्चो रहैए सभ आदमी मिलके खेललक एक लूडोमे चारि आदमी खेल सकैए तऽ सभसँ बड़का ई यऽ जे लूडो कैरमबोर्ड साँप सीढ़ीसभ तऽ बच्चामे खेलैत रहियै लेकिन आब नहि खेलैत छी लूडो खेलै छी कैरमबोर्ड खेलै छी आ जादातर अगर शाम भेल घरसँ बाहर निकललुँ तऽ अहाँकऽ क्रिकेट विक्रेटखेले छी यही हमर सभके खेलके मतलब अथी